اچھا ہاڈ ڈراپ ن اور کبڈ واج س نہیں بنوانا ہے آپ کو اچھا اچھا اچھا اس میں آپ کا کم سے کم بیس پچیس ہزار روپے کا خرچہ آ جائے گا فلائی ووڈ یوز کریں گا بھائی ہم اس میں یہ بتائیے آپ ہاں آپ کو کم کتے مطلب چڑائی لمبائی سب بتائیے آپ کتے چڑھائی اچھا

ج ٹھیک ہے اچھا ہو جائے گی جی جی ہو جائے گی

ہمیں کم سے کم ایک ہفتہ لگے گا بھائی

اور اور تو کچھ نہیں بنوانا آپ کو ہاں میں آپ کو کیٹلگ دکھا دوں گا آپ اس میں سے ڈیزائن دیکھ لینا جون سا آپ کو پسند ہو کاٹ کا نہیں مطلب ملتے ہی جل تو ہوں گے زیادہ نہیں ہوںےپ دیک لینا جیسا آپ کو پسند آ ہے ٹھیک ہے اور سنگل ڈور کے سنگل ڈور کے ایسی ففٹین تھاؤزینڈ پہ کرییں

اور اس میں آپ آپ اس میں ڈرو ٹھیک ٹھیک ہے آپ بتا دییے گا مجھے اللہ حافظ